हम स्कूल में एक देखे हैं समारोह देखे हैं जो छब्बीस जनवरी का झण्डा फहराते देखे हैं तो उसमें हम बच्चा लोग सब भाग लेते हैं उसमें कुछ प्रोग्राम होते हैं सब बच्चा सब नाचते हैं गाते हैं खाते हैं घूमते हैं बहुत अथी से मनाते हैं जो अच्छा लगता है देखने में भजन अथी गाना भी गाते हैं उसमें बच्चा सब और मास्टर भी रहते हैं कहते हैं ऐसे करो विद्यार्थी को तो विद्यार्थी सीखते हैं सब कुछ बताते हैं तो अच्छा लगता है हमलोग को भी रहते हैं वही चलाते हैं तो इस में कोई अथी नहीं है बहुत प्रिय लगता है सुनने में बच्चा सब जो गाते हैं नाटक जो होता है देखने में बहुत सुनने में अच्छा लगता है हमलोग देखते हैं और बच्चा सबको सिखाते हैं सीखते हैं विद्यार्थी को कहते हैं बैठने के लिए सीखने के लिए दिखाते हैं बहुत अच्छा से चलाते हैं टीचर लोग रहते हैं सब जितना टीचर है सब मिलकर मनाते हैं विद्यार्थी सब बहुत हँसी खुशी से रहते हैं बहुत प्रिय लगता है अपना स्कूल में जो होता है तो करना भी चाहिए देखना भी चाहिए सब बच्चा में अपना रहते हैं बहुत अथी का लगता है देखने में तो ठीक लगता है सही है ऐसी बात नहीं है जो बहुत प्रिय है बहुत अच्छी चीज़ हमलोग देखे हैं कभी इतना अथी नहीं रहते थे अब तो बहुत बच्चा सब जाते हैं स्कूल भेजते हैं देख